औ आं मोजां मोनदाें गांसे सल'मा बिजाब आरो धरनिधर औवारिआ लिरनाय मैहुर सल'मा बिजाब आं बिखौ फरायनानै मोजां मोनदों मोजां मोनो जे आं एरैबादि मोजां मोनदों खि बे बिजाबखौ फरायनानै आङो जिउआव जोबोद गोजोननाय माेनदों आरो बेयाव फरायनानै बुजिनाे हादों दि गोदोनि समाव बर' सुबुंफोरा माबादि मानास हाग्रामा सेर सेर रायजो जायोमोन बेफोरखाै आङो फरायनो मोननानै गोसाेयाव जोबोद गाोजाेननाय माेनदों आरो सुख'हायै बे बिजाबनि सायाव आङो मोजां मोननाया दङ आरो बि बिजाबनि सायाव